منصوبہ بندی اور تحقیق سفر سے پہلے اس علاقے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرتا ہوں موسم راستے مقامی قوانین رہائش اور سہولیات سفر کا نقشہ بنانا راستہ روکنے کی جگہ متبادل راستے اور ممکنہ ممکنہ مقامی راستے طے کرتا ہوں تاکہ غیر متوقع متوقع کہاں گیا ضروری سامان جیسے فرش نقشہ پابندی ٹھیک پانی کھانے پینے کا سامان اور مناسب لباس وغیرہ ساتھ رکھتا ہوں گاڑی یا سائیکل کی جانچ اگر سفر سائیکل کا یا گاڑی پر ہے تو روانگی سے پہلے اس کی مکمل سواری کرتا ہوں تاکہ دوران سفر کوئی مسئلہ نہ ہو رابطہ کے ذریعے موبائل چارج رکھتا ہوں جی پی ایس آن رکھتا ہوں اور کسی قریبی شخص کو اپنے مقام سے باخبر رکھتا ہوں وقفے لینا سفر کے دوران مناسب وقفے لیتا ہوں تاکہ جسمانی تھکان نہ ہو اور سفر لطف انداز رہے